हाँ मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक साड़ी खरीदी थी जो दिखने में तो अच्छा था पर उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं निकली धोते ही उसका सारा रंग बह गया और वह मेरे स्किन पे ड्रेस भी हो जाती थी पहनने से और तो और ये मुझे बहुत ही महंगे दाम पर मिला था और इसका इस्तेमाल मैं एक बार से अधिक नहीं कर पाई इसलिए मुझे यह प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा